औ औ दे दे आंजों मावफानाया दङ वार्कार आ माबा राय मानसि कुमिस्वरि राय होनो

मोननाया मा मोनो बे स्कुल नि माबा माबि खेला धुलानि माबा माबि सरनजाब फिसा फिसौ मोनो खेला गेलेग्रा गथ'फोरनि ओमफ्राय मा होनो माइरं दालि सफैयो सम सम बेफोरखौनो औ मा गथ'फोरा जोंना बे जोंनि आइ सि दि एस नि माबायाव आथायस ज'न दंमोन

उन्दैफोरखौनो फोरोङो आरो

औ औ

बबेखौ नाइन्टि सेबेन नाइन्टि एइद आव नाइन्टि एइद औ बेवहाय आङो जइन जादों

दाखालि बायस सननि जुलाइ नि आथायस तारिगआव बेथ'नाथ' मोनबाय थायोमोन एसेब्लाबो रेगुलार मोनोमोन एसेब्लाबो जोंनि हेल्पार फोरनि बेथ'ना तिनहाजार सातस' थांबायमोन ओमफ्राय वार्कार फोरना सय हाजार जायो सेन्टार दंखायो जोंहा सेन्टार दंखायोमोन गभर्नमेन्ट नि न' दंखायो

गामिनिमोन ओमफ्राय बै कालिफुख्रियाव हाबा जाहैदों दा बियो फैयो आरो गारिजोंनो रेगुलार फैयो आंना हाल्दिबारि मावहैनाया बे हायग्रेगुरियाव मावहैयोमोन औ कालिफुख्रियाव हाबा जाहैनाय बे खाथिनिनोमोन बे गामिनिनोमोन आरो ओमफ्राय कालिफुख्रियाव हाबा जाहैबाय नालाय बेहा हान्थिनांगौ जायो फैनांगौ जायो जोङो समान बे सनआवनो औ आइ सि दि एस आ बे समावनो ज' जादों नाइन्टि सेबेन नाइन्टि एइद आवनो ज' एदमिसन ज' जइन जादों जोङो गासैबो